हैलो जय झूलेलाल अरे हा हा मूंखे त खपे माई मां ॾाढो ॻोल्हियां पई सुठो थियो तव्हांजो फोन अची वियो तांखे कंहिं ॿुधायो मुंहिंजो नम्बर कंहिं ॾिनव हा मां मूंखे खपे त सही मूंखे बासण मलाइणा आहिनि ऐं कपिड़ा सॼे ॾींहं जो मतिलबु कमु आहे असांजे घर में हा भई ॾिसु सुबुह जो अठ खां शाम जो सत थी वञनि छह सत ताईं हाणे मूंखे बासण बि मलाइणा आहिनि ऐं जीअं भाॼियूं क कटिंग कराइणियूं आहिनि ऐं जीअं कपिड़ा मिशीन में विझी ॿाहिरि विझणा वेरणा खणिणा इहे सभ मथो कमु आहे थोरो ऐं भई भाॼी जीअं फ़ुल्का पचाए भाॼी त खैर कटे ॾींदा त मां ठाहे छॾंदसि बाकी फुल्का पचाइण लाइ ॿी मतिलबु खपे हा हा हाणे मां पहिरियों त ॾह हज़ार ॾींदी हुअसि पर कम ॾिसी त पोइ थोरो घणो मां वधाए छॾंदसि ॾह हज़ार ते मुंहिंजी पहिरियों माई हुई त उहा उन जी शादी थी वई त हली वई ॿाहिरि त हाणे मूंखे खपे त वरी तव्हांजो मां पहिरियों अचो थो तव्हांजो कमु ॾिसां कीअं आहे भई अगरि मूंखे सुठो ठीकु आहे तव्हांजो पहिरियों मां हिक ॿ हिक ॿ ॾींह ॾिसां कम भई तव्हांजो साफ़ सुठो कम हूंदो त पोइ तव्हांजो मां वधाए ॾींदीसांव ठीकु आहे त ठीकु आहे त तां हुन घर में कंदा त मूं वटि सॼो ॾींहुं कीअं ईंदा अठ खां सत ताईं मूंखे खपे त ठीकु आहे ॿारहं हज़ार मां ॾींदीसांव त तव्हां अचो भले करे तव्हां पहिरियों ॾिसो करे ॾिसो ॿारहं हज़ार खां त मथे मां न ॾींदसि ॿारहं हज़ार ठीकु आहिनि हा त हिकु ॿ ॾींहं मां ॾिसंदसि हिकु ॿ ॾींहं ज़रूरु ॾिसंदसि तॾहिं मां वधाईंदस न त ॾह हज़ार खां मथे मां वरी न ॾींदसि छोकी ॾह हज़ार में मूंखे माई न हा त असांजे घरु वांगुरु तव्हां रहंदा रहंदीअ त छा चइबो आहे खादो जेको बि हूंदो चांहि पाणी जेको हूंदो सभु ॾींदसि पर नागा वागा न खपनि मूंखे नागा न वणंदा आहिनि नागा न हुजनि हा त ज़रूरत हूंदी त ठीकु आहे पर कई बहाना करे हली वेंदियूं आहिनि वरी स्कूल खुलनि था ॿारनि जी वरी नेरन स्कूल में ॿार खे टिफिन ॾियणो त उहे कमु वधी था वञनि बाक़ी हाणे पंद्रहं ॾींहं खां पोइ स्कूल खुलंदा त स्कूल लाइ वरी सॼो कमु वरी खपे भई कटिंग थियलु हूंदी त फटाफट टिफिन ठाहींदी मुंहिंजी धीउ त बाक़ी कटिंग लाइ त मूंखे तकिड़ो कमु खपे हा असांजो घर बि तव्हां ॾिसंदव बिल्कुलु घर वांगे कोई तव्हांखे लॻंदो ई कोन की मां कम थी कयां सॼो खादो चांहि पाणी थधो जेको बि हूंदो सभु मिलंदो ईंअ असां हा अछा ठीकु आहे त पोइ वरी तव्हां अची करे ॾिसो जीअं हूंदो त मां तव्हांखे वरी कॾहिं अब सुभाणे खां ई अची वञु छो सुभाणे मां पहिरियों ॾिसां हिकु ॿ ॾींहं वरी स्कूल बी खुलनि था त वरी खपे त थी वञे सुठी तरह कम ॾिसां मां पहिरों हा उहो त सॼी मां हा हा फोटो हिकिड़ो आधार कार्ड फोन नम्बर सभु आईडी खपे पूरी न त हाणे पंद्रहं ॾींहं मूंखे प्रैक्टिस में ख़बर पइजी वेंदो न कंदीअ कम त ख़बरु पवंदो कहिड़ी शइ किथे पई आहे त वरी मूंखे ॿुधाइणो न पवंदो छोकी मां बि वरी निकरंदी कंदी आहियां त पोइ वरी मां पहिरीं खां ॿार ईंदा स्कूल वेंदा त मुंहिंजो बि वरी हा उहो पंद्रहं ॾींहनि जा अलॻि मां ॾई छॾंदमि हा पोइ पहिरीं खां पहिरीं

हा त ॿ चार ॾींहं पहिरो कम करे ॾिस अगरि सुठो लॻंदो त पोइ वरी मां परमानेंट पहिरीं तारीख़ खां तव्हांखे रखी छॾंदसि हा त घरु तव्हांजो किथे आहे परियां त कोन्हे न घर हा त उहो त पासे में आहे ठीकु आहे अच वञ में काई तकलीफ़ न थींदी पहिरी माई मुंहिंजी परियां ईंदी हुई त हुन में थोरो घणो देर लॻी वेंदी हुअसि त हाणे त खैर उव हली वई हा असांजो बि घर वांगुरु ई असां ट्रीट कंदा आहियूं ईअं न की भई माई वेठी आहे त असां माई वांगुरु ट्रीट कयूं पंहिंजे ॿार वांगुरु ई असां रखंदा आहियूं पोइ तव्हांखे कोई तकलीफ़ न थींदी हा हा

हा ॾह लॻे खां पोइ अचजो छोकी मां सत्संग वेंदी आहियां त वरी ॻाल्हाइणु मां ई ॻाल्हाईंदसि ॾह लॻे खां पोइ अचजे हा हा ठीकु आहे ओके झूलेलाल जय झूलेलाल